گوتم بدھ نگر ایک بہت ہی بڑا ضلع ہے گوتم بدھ نگر میں بہت ساری سویدھائیں ہیں وہاں پر بڑے بڑے اسپتالس کالج کلینکس بنے ہوئے ہیں اور کلینک پہ اتنی مہنگی دوائی وغیرہ بھی نہیں ملتی لوگوں کو آسانی سے خرچا اٹھا لیتے ہیں اور جب کرونا وائرس ہوا تھا تو اس ٹائم پہ کچھ ہاسپیٹلس کلینک آگے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کی سہایتا کری اور بہت سے لوگوں کی انہوں نے مدد کری جیسے کہ بھردواج نرسنگ ہوم اس ہوم اس نرسنگ ہوم نے لوگوں کی بہت مدد کی لوگوں کو بھرتی کیا ان کا کم پیسوں میں علاج کیا اور بہت سے لوگوں کی جان بچائی اور دیوندیا نرسنگ فارمیسی اس فارمیسی نے انھیں لوگوں کو بہت سا ہوا برہما فارما کلینک اس کلینک میں بھی اس مہاماری سے لوگوں کو بچنے کے لیے بہت ساتھ دیا لوگوں کا سستے میں ہی علاج کیا لوگوں کی بہت سی مدد کی گوتم بدھ نگر میں ان کلینکوں نے لوگوں کی بہت مدد کی لوگوں کا علاج کیا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بہت زیادہ ٹھیک کیا